जी हाँ हमे स्ट्रेटेगिक गेम खेलने पसंद हैं क्योंकि इसमें हम विभिन्न प्रकार की रणनीति बना कर गेम खेलते हैं कि किस प्रकार सामने वाले के ऊपर अटैक करना हैं और किस प्रकार हम हमारी मानसिक क्षमता का विकास करके सामने वाले से ज़्यादा हम उपलब्धि पा सकते हैं और किस प्रकार हम हमारे मानसिक तौर पर गेम को कितना आगे पहुँचा सकते हैं इसलिए हमें स्ट्रटेजिक गेम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद हैं